मुर् मुर्गी बतख जियाएं उनके रहने क लिए व्यवस्था करें पहले पिछवारे बनवाएं उनकी दरबा बनवाएं उनके रहने के लिए तब उन्हें आटा सान के छोटा छोटा गोला बना के उसमें दिए खाएं फिर नहलाएं धुआए फिर छोड़े फिर चराने के लिए छोड़े खेत में गई खेत में गई चरी कुछ टाइम जब चर उर लीं तब घर आईं फिर शाम को छोड़े शाम को छोड़ें उन्हें देखना पड़ता है कि देखें कोई बिल्ली उल्ली तो नहीं है उन्हें पकड़ लें उन्हें काट लें उन्हें चोट पहुंचाए तो उन्हें देखना पड़ता है उनके हरी हरी घास डालिए बरसीम लायें ला के उनके खियाएँ पियाएँ उनके खाने पीने में कोनो कमी न हो फिर उन्हें अगर कोनो दिक्कत परेशानी होय तो उन्हें डॉक्टर बुलाएँ दिखाएँ कि कोनो परेशानी तो नहीं है उन्हें दिखाएँ फिर खियाएं उन्हें लियाएं चूनी ऊनी ये सब सब उसमें दरबा में डालें सब खाएं दाना भी डालें उसमें खाएं खाएं पिएं उन्हें सब कुछ देखना पड़ता है अच्छे से रहें फिर खाए पिए फिर डरबा में ओ लिया दिए फिर सुबे उठे उन्हें खोलें देखें सब हैं ठीक से सबको निकाले बाहर फिर अपन उन्हें सब चराएं दिखाएँ इतना गरमी पड़ रही है उनको सबको ठंडा चहिए उन्हें फिर नहलाएँ रोज़ सुबह सुबह रोज़ चल लें खा लें खेत में से आएँ नहवा धुला के फिर उन्हें सबको करें दरबा दरबा में करें बाहर छोड़ दें तो इतना कुत्ता है कुत्ता भी हैं बिल्ली भी हैं सब तोड़ देंगी बहुत नुकसान हो जाएगा देखना पड़ता है एक घंटा दो घंटा देखें चराएँ तब आपन फिर ले आएँ उनका सुरक्षित जगह पे अपन रखें ना ये तो बहुत गरमी पर रही है उन सबको देखना चाहिए बच्चे भी डालें उसमें छोटा छोटा लाके चूजा उन्हें सबको देखना पड़ता है उनके सबको अच्छे से परवरिश करें जौने बड़े हो जाएँ जाएँ फिर अब एक बार लाए हैं फिर बड़े बड़े जब हो जाएंगे खिआए पियाएंगे जल्दी बाढ़ जाएंगे तो उन्हें भी बेचेंगे फिर से तैयार करेंगे जब फिर तैयार करेंगे फिर बेचेंगे तो कम दाम में कोई बेचेगा नहीं जब नफा पाएगा तो ही तो बेचेगा अच्छा पैसा पाएगा तभी बेचेगा जो मनई काम करता है उसमें फायदा मिलता है तभी करता है फायदा पाएगा तभी बिकेगा तब छोटे छोटे बच्चे हैं बड़े बड़े हो जाएंगे फिर वो लोग बिचा जाएंगे फिर से डालेंगे उसमें बच्चे ले आके चूडा छोसा छोटा छोटा तब फिर वो लोग भी बड़े बड़े हो जाए ऊ लोग को इतना करना पड़ेगा टाइम से खिआएँ पियाएँ नहलाएँ धुलाएँ देखना पड़ेगा इतना गरमी पर रही है सबको हरी हरी घास डालनी पड़ेगी हम लोग को ज़्यादा हुआ दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को अच्छे हैं हवा बतास लगे उसमें दरबे कुछ पंखा भी लगवाना है जौने उसे हवा लगे ठंडा लगे और ये छोटे छोटे बच्चे हैं बड़े बड़े भी हैं गरमी में परेशान हो जाएंगे तो दिक्कत होगी इसलिए पंखा भी लगाएँ उनको हवा चाहिए जैसे